ह्या टॉपिका बद्दल हांव सांगूंक सोदतां की आमचे एक मेन फेस्ट हे जावन आसा एक आमच्या धर्माक क्रिस्तांव धर्मान जावन आसा एक पयल्या सुवातेर एक व्हडलें आमचें फेस्त जावन आसा क्रिसमस जो सगलो लोक हे जेजूचे जल्माचे परबेक एकठांय जातात मागणें करतात इश्टर जावन आसा एक व्हडलें दोनी आमचे क्रिस्तांव धर्मान व्हडली फेस्तां एक क्रिस्मस आनी एक इश्टर हें इश्टराक आमी सगले जेजेच्या पुर्ण जिवनपणाच्या येण्यांत आमी कुशाल बरी जातां आनी जायतो लोक एकठांय जाता दुसरें जावन आसा जे आमचे जायते क्रिज्म जावन आसा मागीर बेपटिजम जावन आसा थंय आमचो लोक सगलें एकठांय येवन इगर्जेंत मागतात एकांमेकां पसत आनी आमचो लोक सगळो काजराक एकठांय येता वकलेक नवऱ्याक सो आनी फॅमिली एकठांय जाता आनी आमकां जाय तो लोक वळख करूंक मेळटा एकांमेकाक आमी उलयतात आनी खूश जातात आनी जायतो लोक थंय एकठांय आसतात

बरें दिसता सगळें पळोवन आनी सगलो लोक खूश जाता एक इगर्जेंत ही आमची दोन फेस्तां जावन आसा व्हडली एक क्रिसमस आनी एक इश्टर हांगा जायतो लोक एकठांय जाता ही दोनूच जावन आसा आमची इगर्जेची व्हडलीं फेस्तां आनी खुशालकायचे परबेक आमी सगलीं एकठांय जातात एकांमेकां सांगाता मागणे करतात एकांमेकां सांगाता उलयतात बरें दिसता पळोवन सगळें